ہاں میں نے کئی بار بس میں سفر کیا ہے میں اکثر سفر دہلی سے دہرادون کا کرتا ہوں یہ اتراکھنڈ ڈپو کی بس ہوتی ہے جو ہمیں دہلی سے پکڑنی ہوتی ہے دہلی سے ہم دہرادون جاتے ہیں یہ بس ڈیزل بس ہوتی ہیں جس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی موجود رہتے ہیں ڈرائیور اپنا کام بس چلانے کا کرتا ہے جبکہ کنڈکٹر جو ہے وہ سواریوں کا ٹکٹ بناتا ہے اس بس کی حالت بے انتہا خراب ہوتی ہے اتنی خراب کہ یہ پلین روڈ پر جب چلتی ہے تب بھی اس میں دنیا بھر کی آواز آتی ہے